हमे आरके बाजार जाइ छिए सामान खरिदैले किएकि बाजारेमे जादातर सामान मिलै छै अथी अँ जरूरतके सामान जादा बाजारेमे मिलै छै इएह दुआरे हम आरके बाजार जाइ छिए चाहै गामके कोनो छै बढ़िआँ जे दोकान आर वहाँ जाइ छिए सामान खरिदैले आओर जेनाकि भऽ गेल अहाँके खाइए पिएके सामान भऽ गेल राशनके सामान भऽ गेल तऽ ईसब तनि मार्केटेवला एरिआमे जादा बढ़िआँ बढ़िआँ मिलै छै मिलै छै तऽ गामोमे लेकिन हुआँ बढ़िआँ मिलै छै कम दाममे इएह दुआरे हुआँ जाइ छिए

जाइ छिए जेना भऽ गेल अहाँके जेना बाइके खरिदैके हइ तऽ मार्केटे जाइके पड़त आ बाइकके एगो जरूरतवला सामान छै इएह दुआरे बाइक खरिदैले बाजारे जाइके पड़ै छै गाममे मिलै नहि छै बाइक बाइक बहुत जरूरी चीज हइ आओर हो गेल जेना कपड़े लत्ता भऽ गेल तऽ कपड़ा खरिदैले तऽ अहाँके बाजार जाहेके पड़त बढ़िआँ कपड़ाले तऽ बाजार जाइ छिए कपड़ो खरिदैले आओर बाजारमे बढ़िआँ बढ़िआँ कपड़ा मिलै छै कम्मो दाममे मिलै छै गाममे मि गामोमे मिलै छै लेकिन गाममे ओतऽ डुप्लिकेटो मिलि जाइ छै कभी कभी आओर बहुते दामो बहुत पइसे लऽ लै हइ तेँ दुआरे बाजार जाइ छिए बाजारके बाजार रहनाइओ बहुत जादा जरूरी हइ नज एकदम आओर शहर उहरमे होइ छै कि अहाँके कोनो कोनो सामान सस्तोमे बहुत सस्तोमे मिलि जाइ छै बढ़िआँ सामान तऽ बाजार उजार जाइके बाजार उजारमे जरूरतके सामान जादा मिलै छै तऽ वएह ले हमे आर बाजारे जाइ छिए सामान उमान खरिदैले किएकि बाजारमे जरूरतके सब सामान मिलि जाइ छै एकदम आओर बढ़िआँ पै एकदम सस्ता मिलि जाइ छै आओर बढ़िआँ मिलि जाइ छै बाजारमे सामान इएह ले बाजारेमे सामान खरिदै लै जाइ छिए